टेक्नोलॉजी असांजी ज़िन्दगीअ में तमामु सुठी तरह सां मददगार थींदी आहे असां पंहिंजे रोज़मरह जी ज़िन्दगीअ में कई प्रकार सां टेक्नोलॉजीअ जे खेत्र जो लाभु वठंदा आहियूं असां सूचनाउनि जो आदान प्रदान करण लाइ हिकु ॿिए वटि हालु अहिवाल पहुचाइण लाइ टेक्नोलॉजीअ जो उपयोगु कंदा आहियूं पंहिंजो भोजन तयारु करण लाइ बि टेक्नोलॉजी खे यूस कं वापराईंदा आहियूं ऐं हिकु स्थान खां ॿिए स्थान ते वञण लाइ बि असां टेक्नोलॉजीअ जो उपयोगु कंदा आहियूं टेक्नोलॉजी असांजी ज़िन्दगीअ खे आसान ठाहियो आहे टेक्नोलॉजीअ कई तरीक़े सां असांजी ज़िन्दगीअ खे कम में आ कमु सहुला कंदी आहे ऐं ऑटोमेटिक हिकु रिमांडर करण लाइ बि असां

लाइट जो बिल टेलीफोन जो बिल ऐं केॾी ई ॻाल्हियुनि में बै अॼुकल्ह त बैंक वञण जी बि ज़रूरत कोन्हे छो त टेक्नोलॉजी एॾी वधी वई आहे जो घर वेठे असां बैंकुनि जा कम बि इन सां आसानीअ सां करे सघूं था टेक्नोलॉजीअ जे करे असांखे घर जी कई शयूं खे वठणु वञण में बि उहे आसान कंदी आहे जीअं किराणा खां वठी वॾियूं वॾियूं शयुनि जो बि ख़रीदु करण लाइ असां टेक्नोलॉजीअ जो उपयोगु कंदा आहियूं ऐं असांजी ज़िन्दगीअ खे आसान कंदा आहियूं असां घर में कई कमनि में बि जीअं त कपिड़ा धुअण खे वॉशिंग मशीन जो उपयोगु कयो था उहा बि हिकु टेक्नोलॉजी आहे अॼुकल्ह त पट उघण लाइ बि अहिड़ियूं मशीनूं आयूं आहिनि जो माण्हू बीठे बीठे पंहिंजा पट बि साफ़ु करे घर जी सफ़ायूं करे हर खेत्र में टेक्नोलॉजीअ जो असां उपयोगु कंदा आहियूं ऐं कई सारियूं पंहिंजा हालु अहवालु मोकिलिण रखण लाइ बि असां टेक्नोलॉजीअ खे चङी सुठी तरह उपयोग में आणींदा आहियूं ऐं अगरि ॾिठो वञिजे त कम जे खेत्र में बि अॼुकल्ह टेक्नोलॉजीअ जो ई वधीक वाप्राश थिए थो जीअं त फेक्सूं करणु स्केनिंग करणु ऐं स्केनिंग करणु इहे सभिनीनि ॻाल्हियुनि लाइ बि असां ऑफिसुनि में पंहिंजे कमु धंधनि में उपयोगु कंदा आहियूं हिकु नंढे जे नंढो हिसाबु करण खां वठी बि वठी करे बि लखनि जा हिसाबु करण लाइ नोट ॻणण लाइ हर हिकु कंहिं कंहिं खेत्र में असां टेक्नोलॉजीअ खे उपयोगु कयूं था त जंहिंसां पंहिंजो कमु सहुलाई सां ऐं जल्द थी थो वञे इहो सभु टेक्नोलॉजीअ जे अचण सां ई असांजी ज़िन्दगीअ में मुमकिन थियो आहे त मुंहिंजो त इहो ई चवणो आहे त टेक्नोलॉजी असांजी ज़िन्दगीअ खे आसान ऐं सुविधा जनक कयो आहे